हाँ तान्या कैसी हो तुम तुम्हारी मेडिकल कन्डिशन कैसी है अब कैसा लग रहा है अब तुम्हें हाँ दर्द तो तुम्हें होगा ही वह क्या है टाँके जो लगे हैं न वह ताज़े ताज़े है तो वह जब तक सूखेंगे नहीं और जब तक ज़ख्म नहीं भरेगा अंदर का जब तक तो तुमको दर्द होता रहेगा तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा उसे थोड़ा समय दो अपने आप जो है ज़ख्म भरते ही तुम्हारा दर्द गायब हो जाएगा ज़्यादा दर्द हो रहा था क्या अच्छा अच्छा तो उसके लिए मैं तुम्हें या तो एक टीका लगा देती हूँ या एक गोली दे देती हूँ है न जैसा तुम्हें ठीक लगे अगर गोली खा सकती हो तो मैं गोली दे देती हूँ और और जल्दी आराम चाहिए तो उसके लिए मैं एक टीका लगा देती हूँ नहीं नहीं घर तो तुम अभी नहीं जा सकती हो अभी दो से तीन दिन तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा क्योंकि अभी तुम्हारी मेडिकल कन्डिशन सही नहीं है न ट्रीटमेंट चल रहा है तुम्हारा तो जब तक वह ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता तब तक तुम जा नहीं सकती हो एक बार ट्रीटमेंट पूरा हो जाए ज़ख्म भर जाए तुम्हारा उसके बाद तुम छुट्टी ले लेना और खाने में अभी क्या खा रही हो तुम हल्का फुल्का कुछ खा रही हो या फिर भूखी हो कल रात से देखो दो से तीन दिन का समय तो लगेगा ही तुम्हारी मेडिकल कन्डिशन सही होने में उसके बाद भी न देखना पड़ेगा तुम्हारी रिपोर्ट कैसी आती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी तुम्हारे दो से तीन दिन का समय लगेगा उसके बाद जो है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी ट्रीटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा तुम्हारा उसके बाद तुम घर जा सकती हो हम खुद ही तुम्हें घर जाने के लिए भेज देंगे नहीं नहीं अभी तुम उठ नहीं सकती हो थोड़ा सा हल्कासा करवट बदल के लेट सकती हो अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो बाकी अभी घूम नहीं सकती क्या टाँके कच्चे है न जब तक टाँके पकते नहीं है तब तक मैं तुम्हें घूमने की सलाह नहीं दे सकती हूँ वो तुम्हारे मेडिकल कन्डिशन के ऊपर देखना पड़ेगा न तो तुम्हारा जो ट्रीटमेंट है उसमें एक बार जो रिपोर्ट आ जाए तुम्हारी मेडिकल कन्डिशन के बारे में पता चल जाए फिर मैं तुम्हे घूमने के लिए भी बोल दूँगी फिर आराम से तुम घूम सकती हो हाँ हाँ आराम आ जाएगा तुम्हें एक बार टीका लगा दूँगी में तो उससे तुम्हें आराम आ जाएगा दस मिनट लगेंगे दस मिनट के बाद जो है टीका असर करता है उसके बाद तुम्हें आराम आ जाएगा ठीक है मैं तुम्हें इन्जेक्शन लगा देती हूँ और जो दवाई मैं तुम्हें दे रही हूँ उसे समय समय पर ले लेना जिससे की तुम्हारी मेडिकल कन्डिशन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी फिर तुम जल्दी से जल्दी घर जा सकती हो ठीक है न